हैलो भैया तुस ट्रैवल अजैंट दा बोला दे मिगी इक मतलब इक मिगी फैमिली टूर जाना साढ़ा ते इक गड्डी चाहिदी मतलब अंबरसर जाना भैया तुं'दे कोल गड्डियां केह्ड़ी केह्ड़ियां न पैह्लें एह् सनाओ हां मतलब कि सत्त अट्ठ सत्त अट्ठ बंदे आई जंदे ओह्दे च अच्छा अच्छा ते तुस मतलब कैल्लू धोड़ी सवेरे बी पुज्जना इत्थै कड़कयाल घर साढ़ा ड्रैवर बी ठीक ठाक ऐ भेजेओ ठीक ऐ थोह्ड़ा ठीक होना चाहिदा फैमिली टूर जाना फ्ही ते ठीक में करी ओड़गी तुस दिक्खी लैएओ फ्ही ठीक ऐ ठीक ठीक खर्चे दी कोई टेंशन निं ऐ तुस ड्रैवर ठीक ठाक दिक्खी लैएओ अते बाकी सवेरे पुज्जी जाएओ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ एह् ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही आई जाएओ सवेरै ओके